शिक्षा सभी आदमी को चाहिए शिक्षा अगर आदमी के पास नहीं है तो वो जानवर के समान है तो सभी आदमी को शिक्षा चाहिए चाहे वो अमीर हो या गरीब हो या वो गाँव में रहते हो या शहर में रहते हो सभी व्यक्ति को शिक्षा चाहिए हमारे देश में चाहे वो क्यों ना सुदूर गाँव में बसता हो या शहर में रहता हो शिक्षा सबको एक समान चाहिए चाहे वो गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो हम चाहते हैं कि हमारे देश में प्राइबेट इस्कूल हो या सरकारी इस्कूल हो सभी में एक समान किताब रहे ताकि प्राइबेट और सरकारी में फर्क ना आए ना गाँव में बच्चे जो रहते हैं उसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो ना जो शहर में रहते हैं उसको प्रॉब्लम हो इसीलिए हम चाहते हैं सरकार से कि सरकारी स्कूल हो या प्राइबेट स्कूल हो सभी में किताब एक समान होना चाहिए और सरकारी इस्कूल में टीचर जो आते हैं वो टाइम से आए और वो अपने बच्चे को खुद सरकारी इस्कूल में पढ़ाए चाहे वो डी एम हो एस पी हो दरोगा हो इंस्पेक्टर हो हवलदार हो सभी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े इससे शिक्षा का स्तर अच्छा होगा सभी के लिए हमारे देश के लिए अगर हम सब लोग शिक्षित हो जाएँगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा देश आगे बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी तो शिक्षा में सुधार के लिए अभी ग्रामीण परिवेश में सबसे पहले है शिक्षक को टाइम पे आना और बच्चे के गार्जियन से महीना में कम से कम एक बार एक सेमिनार करके बच्चे के गार्जियन से बात करना और बच्चे को गार्जियन के थ्रू जागरूक करना ताकि बच्चा भी टाइम से स्कूल आए और पढ़े और अपने भविष्य की उज्ज्वल भविष्य की कामना करे इसके लिए गार्जियन को भी जागरूक होना पड़ेगा बच्चे को भी जागरूक होना पड़ेगा शिक्षक को भी जागरूक होना पड़ेगा और टाइम से स्कूल में किताब उपलब्ध हो जाए ये और बेहतर रहेगा ग्रामीण क्षेत्र में कुछ गाँव ऐसे हैं जहाँ सेवंथ तक ही सरकारी अस्कूल में पढ़ाई होता है और जहाँ डिग्री कॉलेज है वो दूर पड़ जाता है तो बच्चे सातवाँ करने के बाद वहाँ जा नहीं पाते हैं तो हम सरकार से यही चाहते हैं ऐसे जहाँ दूर गाँव से डिग्री कॉलेज है उस गाँव में को चिन्हित करके वहाँ डिग्री कॉलेज बनवाएँ ताकि सभी बच्चा पढ़ सके ऐसे होता है क्या ग्रामीण में सातवीं तक पढ़ाई करके दूर होने के कारण गार्जियन बच्चे को नहीं भेज पाते हैं उससे हमारा शिक्षा का स्तर बहुत ही गिर जाता है ग्रामीण परिवेश में सिर्फ इसलिए गिर जाता है क्योंकि गार्जियन उतना दूर नहीं भेजना चाहते हैं जितना दूर कि गाँव से डिग्री कॉलेज है तो वैसे गाँव को विद्यालय को चिन्हित करें और वहाँ डिग्री कॉलेज बनवाएँ बच्चा की उपस्थिति बढ़ेगी बच्चा मन से पढ़ेंगे और गार्जियन को भी चाहिए वो अपने बच्चे के लिए एक घंटे सुबह और एक घंटे शाम टाइम दे इससे बच्चे पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे और जो भी शिक्षक हैं वो ईमानदारीपूर्वक बच्चे को पढाएँ इससे हमारे देश की उन्नति होगी हमारे राज्य का उन्नति होगा हमारे जिला का उन्नति होगा